ہیلو سلام علیکم اچھا ریحان چا آپ کو رات میں فون کیے تھے اسٹیشن جانا تھا آپ کی آٹو کہاں ہے بھول گئے کیا دیر ہو رہی ہے آئیے اچھا پتہ ہے آپ کو وہاں اوکھلا وہار کے پاس روڈ خراب ہے تو آپ کو دوسرے طرف سے آنا پڑے گا جی جی جی تو ادھر سے ہم لوگ نہیں جا پائیں گے تو ہم لوگوں کو ادھر سے نو نمبر کی طرف سے نوئیڈا ہوتے ہوئے جانا پڑے گا جی نہیں شاہین باغ کیا کرنے جائیں گے شاہین باغ نہیں جانا ہے ہم لوگ ادھر سے نو نمبر سے نکلتے ہوئے نوئیڈا ہوتے ہوئے راستہ ہے ادھر سے جانا ہے ہم لوگ کو جی تو ہم لوگ پہنچ جائیں گے نہ اسٹیشن ٹائم پے آٹھ بجے ٹرین ہے ہماری ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے آپ ٹائم پے پہنچ جائیے گا کتنے بجے تک سات بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ